जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि बैतूल ज़िले में मुख्य कृषि उत्पात और खेती के विभिन्न तरीक़े हैं बैतूल ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर किसान लोग कृषि कृषि ज़्यादातर कृषि ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पाद होता है वो खेती से होता है इसी लिए खेती पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं तीन मौसम की फ़सलें करते हैं और तीन प्रकार की फ़सलों का प्रकार होता है जिस में एक फ़सल जून जुलाई में बोई जाती है अक्टूबर में काटी जाती है दूसरी नवम्बर में बोई जाती है अप्रैल में काटी जाती है और तीसरी फ़सल गर्मी में उगाई जाती है इस प्रकार से कृषि करते हैं और अलग अलग मौसम के चलते अलग अलग फसलें उगाई जाती है इसके साथ ही पशुधन की हम बात करें तो बैतूल ज़िले में काफ़ी लोग पशुओं को पालते हैं उनकी देख रेख उनका खान पान सब करते हैं और पशुधन की बराबर व्यवस्था करते हैं और अत्यधिक मात्रा में पशुधन को रखते हैं उनकी खिलाई पीलाई करने के बाद पशुओं से दूध प्राप्त होता है दूध से भी विभिन्न प्रकार की चीजे़ बनाई जाती है दूध को डेयरी में दिया जाता है प्रतिदन डेयरी में दूध को पहुँचाना होता है जिसका उन्हें महीने के कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और पशुओं के लिए जो भी चीज़ों की कमी होती है वो ख़रीदते हैं इस प्रकार पशुधन को पाल कर बैतूल ज़िले के लोग अपनी पशुधन को पाल कर आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार उन से पैसे कमाते हैं अब सिंचाई की बात करें तो लोग लोगों के पास जैसे पानी की व्यवस्था होती है लोग वैसे सिंचाई करते हैं जैसे किसी कृषक के पास कुँआ है और उसके पास भरपूर पानी है तो वह फसलों को पानी मोटर पम्प से देते हैं तो इससे पानी अगर किसी फसल को ज़्यादा पानी लगता है तो मोटर पम्प से पानी देते हैं और यदि किसी के पास पानी की थोड़ी कमी है तो वो नवजल द्वारा सिंचाई करते हैं नवजल द्वारा सिंचाई सब से अच्छी सिंचाई होती है इस में भूमि को बराबर सही तरीक़े से पानी मिलता है और समय समय पर मतलब समय के चलते भूमि गीली रहती है जिससे फ़सल को अधिक लाभ प्राप्त होता है और टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का भी विस्तार हुआ है बैतूल में पहले बैतूल ज़ि ले में टेक्नोलॉजी का उतना विस्तार नहीं था मतलब जैसे किसी चौराहे की बात करें तो वहाँ पर पुलिस वग़ैरह ही खड़े रहते थे ट्रॉफिक पुलिस पर अब ट्रॉफिक नियंत्रण के लिए तो वो मुख्य जहाँ बैतूल में प्रवेश करते हैं किसी भी चौराहे पर कैमरे वग़ैरह लगा दिए है बराबर और जैसे किसी ऑफिस की बात करें सरकारी ऑफिस की तो वहाँ पर पहले व्यक्तियों के द्वारा अधिक कार्य कराए जाते थे परंतु अब टेक्नोलॉजी के चलते वहाँ पर मतलब सब कंप्यूटर वग़ैरह से काम होने लग गए हैं इस प्रकार बैतूल ज़िले के लोग काफ़ी साक्षर हो रहे हैं और चीज़ों में रुचि दिखा रहे हैं और इसके साथ ही कृषि उत्पाद जो होता है उसको सही तरीक़े से मंडी में बेच कर पैसे लेते हैं और इससे कृषियों कृषकों को लाभ भी होते हैं कई योजनाएँ भी मिलती है और यदि कोई पशु पशुधन रखना चाहता है या फिर पशुओं को रखना चाहता है तो उसके लिए सरकार भी कुछ उनको पैसे देती है जिसके चलते सामने वालों को कोई घाटा नहीं होना चाहिए और वो उसकी आवश्यकताओं की चीज़ें बराबर तरीक़े से ख़रीद सके इस प्रकार से बैतूल ज़िले में मुख्य कृषि की जाती है और पशुधन सिंचाई और फसलें भी अलग अलग प्रकार की बोई जाती है और समय समय पर इसका सब रख रखाव कटाई इसको बेचना ख़रीदना इस तरीक़े से सारे कार्य किए जाते हैं